ہماری ثقافت کا بنیادی پیشہ کھیتی باڑی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم کسانی سے جڑے ہوئے ہیں اور کھیت وغیرہ ہمارے پاس ہے تو اس کی وجہ سے کھیت میں جوتنا بونا یہ سب ہمارا کام رہتا ہے ہم آج کل اس لیے اس پیشے سے نکل گئے ہیں یا جو کسان ہیں وہ اس پیشے اس لیے نکل رہے ہیں کیونکہ سا پیشے میں بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے اور پھر کچھ خاص بچتا نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ کر دوسری فیلڈ میں جا رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جہاں نقصان ہوتا ہے لوگ اس کو چھوڑ کر دوسرا فائدے کی طرف ہی جاتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ اس فیلڈ میں اب کم رہ رہے ہیں کیونکہ پڑھائی لکھائی میں دوسرے فیملی وغیرہ کے خرچے میں خرچہ بہت ہی زیادہ ہے اور اس کھیتی ہی کی وجہ سے صرف وہ خرچہ پورا نہیں ہو پاتا ہے تعلیم اور بچّوں کی تعلیم گھر کی تعلیم بھائیوں کی تعلیم سب کے لیے ایک یہی پیشہ ہے جو کافی نہیں ہے بلکہ لوگ اس سے آگے نکل کر اور دوسری بھی کام الگ الگ فلیڈ میں کام کرتے ہیں اور پڑھائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی آسانی سے چل سکے تو یہ پیشہ ہماری ثقافت میں تہذیب میں یہ ہے اور کسانی اور یہ سب اسی پیشے پہ کسان وغیرہ آج جیتے ہیں لیکن آج یہ کافی نہیں ہے کہ لوگ اس سے ہی اپنی زندگی گزارا کر سکیں